जि'यां कि हून मेरा क्वश्चन ऐ मोस्ट मैमोरेबल ट्रिप ते मोस्ट मैमोरेबल ट्रिप इ'यां ते बड़ियां न लेकिन में तुं'दे कन्नै दो त्रै ट्रिपां जेह्ड़ियां न शेयर करना चाह्न्नां पैह्ली ट्रिप में अपनी शेयर करना अमृतसर गोल्डन टैम्पल दी जो कि इक बहुत प्रसिद्ध टैम्पल ऐ इंडिया दा ते पैह्ली पैह्ली ट्रिप में उद्धर ई गेआ हा अमृतसर ते अमृतसर बिच जेह्ड़ी मानता ऐ ओह् गोल्डन टैम्पल दी ऐ गुरू नानक जी दी जगह् ऐ ते उत्थै इ'यां मन बड़ा सुकून लभदा जिसलै जंदे ते बड़ी अच्छी जगह् ऐ और हर इक चीज आस्तै अच्छी ऐ आस्था आस्तै बी ऐ खाने आस्तै बी ऐ पार्टी आस्तै बी घूमने आस्तै बी ऐ हर इक चीज उत्थै तुसें गी अच्छा लब्भग कि जि'यां कि हून असें ट्रिप शुरू कीती अपने कटड़ा दा अस निकले कोई इत्थूं ढाई सौ किलोमीटर दा सफर ऐ ते ओह् असें भाएं तुस बस दा जाओ भाएं ट्रेन दा जाओ में अपने गड्डी लेइयै गेआ हा ते कम से कम तिन्न घैंटे दा सफर ऐ ते लांग ट्रिप ऐ पैह्ला तुस नैशनल हाई वे यूज़ करना पौंदा जेह्ड़ा सिद्दा ऐन्नऐच्च फोर्टी फोर ऐ ते अस्स निकले अपने इत्थूं ते सिद्दा पुज्जे अस अमृतसर गोल्डन टैम्पल कोई पंज घैंटे दा सफर ऐ ओह् रस्ते च होर बी बड़ी चीजां दिक्खने आह्ली न जि'यां साढ़ी डोगरी माता इक चीची माता टैम्पल रस्ते च ओह् तुस दिक्खी सकदे ओह् बी कुल देवी ऐ साढ़े डोगरें गी सारें दी उत्थै लोग मत्थे टेकदे मन्नतां पूरियां होंदियां ते पैह्लें अस उत्थै मत्था टेकने फिर अपने अस सफर दी शुरूआत करने क्योंकि आखदे कि घरूं बाह्र निकलो ते अपने रब्ब गी म्हेशां मत्था टैकियै निकलो क्योंकि उ'नें गै साथ देना रस्ते च कोई अड़चनां नेईं औंदियां जेह्ड़े साढ़े पूर्वजें सखाए दा असें गी अस बी उ'आं करा'रने ते पैह्लें अस चीची माता मत्था टेकने फिर उत्थूं अपना सफर अस शुरू करने के अस अपने घरूं निकले सारा किश ठीक ठाक रेह् फिर अस पुज्जी जन्ने अपने केह्डा लाका पेआ ओह् लखनपुर लखनपुर जिसलै अस पुज्जने ते लखनपुर साढ़ा फेमस स्पॉट ऐ भल्लेआं दा जेह्ड़े अस डोगरी बिच भले खन्ने ते ओह् बड़ा बड्डा फेमस स्पाट ऐ फ्ही ओह्दा दूसरा स्पाट जेह्ड़ा लखनपुर ऐ लखनपुर दे अस भल्ले शल्ले उत्थै ब्रेकफास्ट बगैरा करियै फ्ही अस अपना अग्गें जर्नी शुरू करने माधव पुर दा माधव पुर इक ऐसा प्लेस ऐ जित्थै पंज दरेआ पंजाब

जेल्ले तुस गोल्डन टैम्पल पुज्जी जाओ ते गोल्डन टैम्पल जित्थे सिचुएशन ऐ सिचुएटड़ ऐ ओह् बड़ा अच्छा प्लेस ऐ शांति ऐ ओह् प्लेस जिसलै तुस इंटर करो तुंदे अंदर जिन्नी नैगेटिविटी ऐ ओह् सब खत्म होई जंदी तुसें इक पाजिटिविटी आई जंदी और उत्थै दी इक चीज मिगी बड़ी शैल लग्गी कि उद्धर कोई बी हैलो हाय एह् कोई वर्ड यूज़ निं होंदा उत्थै बस वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू ते एह् ही वर्ड दा लोग शुरूआत करदे कोई गल्ल करनी कुसै कन्नै ते वाहेगुरू दा नांऽ लैंदे क्योंकि उत्थै मानता ऐ वाहेगुरू दा स्थान ऐ ते वाहेगुरू दा नांऽ जिन्नी बार लैओ उन्नी बार शैल ऐ ते जेल्लै अस गोल्डन टैम्पल जाने अंदर बड़ा गै सौह्ना टैम्पल जेह्ड़ा बिल्कुल ओरीजिनल सुन्ने कन्नै बने दा एह् जेह्ड़े टैम्पल बने दा एह् दिक्खियै कि मन और रूह् दोनों खुश होई जंदा और इक ऐतिहासिक साढ़ा एह् धार्मिक स्थल ऐ इत्थै बड़े लोग औंदे बाह्रा फारन दा बी औंदे साढ़े इंडिया दे बी औंदे सारे लोग इत्थै मत्था टेकन जरूर औंदे ते उं'दी जेह्ड़ी बी मन्नत होंदी ओह् ठीक होई जंदी ते उत्थै इक बैरी ऐ जेह्दी मानता एह् ऐ कि कोई बी बमारी ऐ तुसें गी कैंसर ऐ तुस चली निं सकदे तुंदी कोई प्राब्लम ऐ नैगेटिविटी ऐ हर इक चीज उस बैरी दे थल्लै ठीक होंदी ते उत्थै जेह्ड़ा बच्चा बड़ा बमार होए कैंसर दा मरीज ऐ अपाहिज ऐ ते उत्थै गुरुएं दा आर्डर लेइयै उस बैरी थल्लै नोहालदे ओह्दे बाद ओह् बच्चा बी ठीक होई जंदा ते ओह्दी बमारियां बी ठीक होई जंदियां न ऐसी उत्थै मानता ऐ हून मी गेआ मी अपनी अक्खीं कन्नै बी इक केस दिक्खेआ हा इक बच्चे गी ओह्दे मां बाप लेई आए रौंदे रौंदे कि असें अपने बच्चे एह् चली निं पांदा ऐ ते अंदरूं आर्डर आया उनें आखेआ कि लेई आओ तुस उत्थै शनान कराओ जेह्ड़ा उंदा अमृत ऐ ओह्दे बिच स्नान कराओ ते गुरुएं अंदर ली आओ में अपनी अक्खीं कन्नै दिक्खेआ कि ओह् बच्चा चली निं सकदा हा लेकिन जेल्ले उ'न्नै उत्थै स्नान कीता ओह्दे अद्धे घैंटे दे बाद एह् ऐ किश लोग इसी अंध विश्वास आखदे लेकिन में अपनी अक्खां दिक्खियै आया बच्चा बिल्कुल निं चली सकदा हा लेकिन ओह् फ्ही चली चलियै गुरूद्वारे अंदर गेआ ते मी ओह् बड़ा इ'यां अच्छा लग्गेआ ते गुरुद्वारे बिच बड़ियां चीजां इक दिक्खने आह्लियां न जेह्ड़े बड़े धार्मिक बिच घट्ट न जि'यां कि उत्थै दा लंगर मतलब उद्धर एह् चीज ऐ कोई तुसें गी एह् निं पुछदा तुसें जैदा खाई ओड़ेआ एह् करी ओड़ेआ उत्थै मानता ऐ कि जेह्ड़ा बी अंदर गुरू दे जा प्रसाद ओह् चक्खियै जा बस एह् ऐ कि प्रसाद गी वेस्ट निं करना चाहिदा जेह्ड़े अजकल लोग करदे न उन्ना ई लैओ जिन्ना तुसें गी खाई सकदे प्रसाद ओह् निं कि जेह्ड़ा वेस्ट करो ठीक ऐ ना ते एह् बड़ा अच्छा इक धार्मिक स्थल ऐ जित्थै ना कोई भेदभाव निं ऐ जि'यां कोई आखदे एह् अमीर ऐ एह् गरीब ऐ इं'दे आस्तै बक्खरी लाइन जनानिएं आस्तै बक्खरी लाइन बच्चें आस्तै बक्खरी लाइन नेईं सारे दी इक ई लाइन ऐ उत्थै इक गै नजर ऐ सारें दी ते मेरा ओह् बड़ा अच्छा ऐक्सपीरियंस ऐ उद्धर दा ट्रिप दा ते अगर तुसें गी बी शैल लगदा ते तुस बी जाओ इक बारी मेरी गल्ल सुनियै ते तुसें गी आपूं पता लग्गी जाना कि किन्नी पाजिटिविटी ऐ उस प्लेस उप्पर बाकी अमृतसर सिटी दी गल्ल कीती जा ते उद्धर दी फेवरेट ऐ जुत्ती जेह्ड़ी पांदे न अस ते ओह्दी मार्किट बड़ी मशहूर ऐ कपड़े दी मार्किट बड़ी मशहूर ऐ बाकी उद्धर दा सबतूं फेवरेट फूड़ जेह्ड़ा ऐ ओह् ऐ अमृतसरी कुल्चा जेह्दे आस्तै अज्ज अमृतसर जानेआ जंदा अमृतसरी कुल्चा ते इ'यां ते लोक हर इक सिटी बिच नांऽ रक्खी लैंदे अमृतसरी कुल्चा लेकिन जो कुल्चा अमृतसर बिच मिलदा ओह् कुतै निं मिलदा क्योंकि एह्दी जेह्ड़ी अमृतसर कुल्चा ओह् मिलदा गै पंजाब बिच सबतूं बैस्ट ऐ और पंजाब दी इक और फेवरेट बड़ी डिश ऐ ओह् ऐ लस्सी ओह्दे बराबर दी लस्सी निं मिलदी मक्खन जेह्ड़ा कि तुसें कुतै ओरीजिनल निं लब्भना लेकिन पंजाब तुसें ई लब्भना एह् मेरी अमृतसर दी बड़ी बैस्ट ट्रिप ऐ ते में हर साल इक ना इक जां दो ट्रिप इत्थै दी लान्ना